अॼ जे ज़माने में हर माउ पीउ जो हिकु सुपिनो आहे त असांजा ॿार वॾा थी करे कंहिं सुठे औज ते पहुचनि ऐ उन जे लाइ उहो सभु कुझु था करनि ॾह क्लाकनि कमु करण जी जॻहि ते हू ॿारहं क्लाक कम था कनि ऐं पंहिंजे बारनि खे सभु कुझु वठी ॾियण जे लाइ उहो पंहिंजी थकान बि नथा ॾिसणु पंहिंजनि ख़्वाहिशुनि खे दॿाए करे पंहिंजे ॿारनि खे उहा सभु कुझु था वठी ॾियनि महांगनि महांगनि स्कूलनि में वॾनि स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि खे मोकिलनि था जीअं उहे कुझु सुठो सिखी सघनि अॼु मां उन इंग्लिश मिडियम ऐं सिंधी मिडियम स्कूल जे लाइ कुझु ॻाल्हाइण थी चाहियां अॼु हर कोई पंहिंजे ॿार खे इंग्लिश मिडियम जे स्कूल में थो विझे पर जीअं त पहिरें सिंधी मिडियम स्कूल जॾहिं हुआ त उन्हनि जे बावजूद बि हर कोई कंहिं सुठी न सुठी औज ते ज़रूर हुओ पोइ हाणे ईअं छो त सिर्फ़ु असां अगरि इंग्लिश मिडियम स्कूल में वेंदासीं तॾहिं ई असां कंहिं सुठी औज ते पहुचंदासीं एतिरा उॾाणा छो आहिनि छा सिर्फ़ु इंग्लिश मिडियम खे ई वॾी क़ाबिल्यत मिलंदी आहे मां पाण अॼु हिकु टीचर आहियां मां बि सिंधी मिडियम मां ई आहियां पर मूंखे पाण में ऐं ॿियनि इंग्लिश मिडियम वारी टीचर्स में कोई बि फ़र्क़ु कोन ॾिसणु ईंदो आहे अॼु असांजे समाज में सिंधी मिडियम स्कूल बंदि थी विया आहिनि सिंधी बिल्कुलु ज़रूरी आहे त छा सिंधी स्कूल ज़रूरी न आहिनि मां पुछण थी चाहियां त अॼु असां सिंधी पंहिंजे देश जे लाइ हेॾो कुझु कंदा आहियूं अॼ बि ॾिसो त सिंधी माण्हू ई वधीक पैसा दान था करणु ग़रीबनि खे मदद था कनि धंधा बि अॼु सिंधियुनि जा ई सुठा पिया हलनि बसि हिकु कमु असां आहे त असां सभु सिंधी गॾिजी पंहिंजी मात्रभाषा खे वधायूं ताकी असां सिंधी मिडियम स्कूल पहिरें वांगुरु वरी खां शुरू कराए सघूं अचो त अॼु प्रण कयूं त असां सभु सिंधी हिक थी करे इहो बिल्कुलु करे सघंदासीं